ہیلو جی سر بتائیں جی سر میں گولڈن ٹریولرس سے بات کر رہا ہوں سر ہمارے یہاں سے جا رہے ہیں چار دن کے لیے ایک جا رہے ہیں نینی تال ایک جا رہے ہیں مسوری اور ایک جا رہے ہیں منالی تو سر میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے تو سر یہ کتنے لوگ ہو جائیں گے کتنے لوگ جا رہے ہیں دو پرسن ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ نینی تال اور مسوری جا سکتے ہیں سر سر نینی تال پہ ہم آپ کو تین فور نائٹ ہے اور پلس آپ کو آنے جانے کا سب ہماری طرف سے رہے گا لنچ اور رہے گا بریک فاسٹ آپ کو ہوٹل میں ہی ملے گا اور اس میں ہم آپ کو ٹونٹی فائیو پکنک اسپاٹ جو ہے وہ سے لے کے زیرو تک سب اس میں کاونٹ ہوگا جم کارپیٹ بھی اسی میں ہوگا سر سر بس کے لیے آپ کو کشمیری گیٹ آنا پڑے گا یہاں سے ہماری بس رات میں بس بن کے چلتی ہے اگرچہ آپ مارننگ میں جانا چاہیں میں بھی ایک بس ہے رات میں ایٹ ٹھرٹی رات میں ایٹ ٹھرٹی

سر اس سے پہلے اس سے پہلے تو کچھ نہیں سر مارننگ میں ہے اے مارننگ میں ہے ٹین ہے اور سر اس سے زیادہ کنوینیئنٹ نہیں رہتا اوکے سر تھینک یو